हैलो हैलो में गुड ऑफ्टरनून मैडम जी साढ़ा जेह्ड़ा डोर ऐ ओह् लॉक होई गेदा खुल्ला दा गै निं ऐ रुकी जाओ भी मेरा रूम नंबर बी ऐनी पता यरो ओहो तुसें कार्ड दित्ता हा मिगी कोई मिगी तुसों कोई चाभी निं फड़ाई झूठ मारने होने तुस अच्छा अच्छा फ्ही ओह् तां मिगी चाभी लब्भना पौनी जां में मेरे पर्स च ऐ मिगी दिक्खी लैन देओ अच्छा अच्छा आ लब्भी कार्ड नंबर अच्छा मेरा रूम नंबर ऐ त्रै सौ छे दरोआजा निं खुल्ला दा ते ओह् मतलब सारा होइया ते में ओह् कोशिश करानी ते दरोआजा ऐनी खुल्ला दा ना चाभी बाहर गै ऐही ना चाभी निं लब्भी ना असें लाई अं आहो अं अं

नेईं असें निं लाया भई ताला

अच्छा मुड़ियै लां दौ मिंट में दिक्खनी आं चाभी लगदी ऐ अच्छा हून दौ चाभियां केह्ड़ी लग्गनी केह्ड़ी नेईं रुकी जाओ दौ मिंट अच्छा दौनों मेरे कमरे दियां अच्छा अच्छा दौ मिंट में दिक्खनी आं ट्राई करनी आं लग्गी गै जा अच्छा अच्छा ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ मैडम जी सनानी आं